دیہی لوگ دیہات میں جو کھیل کھیلے جاتے ہیں ان کی کمیونٹی الگ ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگوں کے پاس اتنا اثاثہ نہیں ہوتا کہ وہ کرکٹ کے لئے بلّہ اور گیند خرید سکیں یا فٹ بال کے لئے اس کی جو گیند ہوتی ہے وہ خرید سکیں یا کیرم خرید سکیں یا چیس خرید سکیں وہاں کے لوگ اپنا ہی ایک الگ کھیل بنا لیتے ہیں جیسے کہ گلی ڈنڈا گلی وہ وہاں پہ ایک لکڑی کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کو وہ کاٹ کر توڑ کر کر اس کا چھوٹا کر لیتے ہیں اور ایک بڑے ڈنڈے کو بنا کر اس سے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیںکر اس کا چھوٹا کر لیتے ہیں اور ایک بڑے ڈنڈے کو بنا کر اس سے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں جو کہ یہ چیز شہروں میں نہیں ہوتی ہے دیہی دیہات میں ہی ہوتی ہے وہاں پر لوگ پکڑم پکڑائی چھپم چھپائی ایسے چیزیں کھیلتے ہیں ان کی کمیونٹی الگ ہوتی ہے اور وہاں کے کھیل بہت ہی اچھے ہوتے ہیں